जोंनि हारिनि मानसिफोरा गोबां फिसा फिसा साख्रि बा ज'ब बा फिसा फिसा बिजिनेस मावो बे मावनायनि गेजेरावबो माब्लाबा जेरै खामायनाय बा रांनि बेलायाव खम जाहैयोबा बेनि थाखायनो गारनो गोनां जायो मानो होनोबा न'खर सालायनो थाखाय रांखाउरिनि बेलायाव गोबां माबा फैयो थोआ थोआ जानानै फैयो बेनि थाखायनो गारनो गोनां जायो बा सोरनिबा बिजिनेस मावनायाव गुबुनफोरा गोबां खोथा बाथ्रा बुङो बेफोरखौ खोनासंनो हायिआव बा सहायनो हायिआव बेफोरावबो गारनो गोनां जायो